हम फल सब्जीके खेती कयबे केलहुँ कई बेर बहुत चीजके अनुभव लेलहुँ भेल एक बेरा हम तरकारीमे फलमे सभसँ पहिले ई आमक खेती मत आमके दशगो गाछ लगेलहुँ आमके गाछ जब लगेलहुँ आम मोजरायल आम जब मोजरायल तऽ आमके सभ मजर पता नहि कोन कारणसे झड़ि गेल सभमे लाही लागि गेल लोग सभ बजला जे ई लाहीके हटबय लेल अहाँकेँ पहिले दबाइके छिड़काव करय पड़त पड़तियै तब ठीक अहाँकेँ सफल होयत एकर बाद हम दोसरके भी आमके जब मोजरल तऽ हमे आमके मजरसँ पहिले आमके जड़िमे खोदलहुँ चारु तरफसे पानि भरलहुँ आ मोजर पर सभ मोजर पर पानीमे कीटनाशक मिलयलेहुँ आ पूरा छिड़काव कयलहुँ

झिंगा रोपलहुँ झिँगा रोपयके बाद झिँगाके लत्ती लगेलहुँ झिँगामे सब जमीने पर झिँगा रहल लेकिन बहुत झिँगाकेँ बरबादी भेल बहुतमे कीड़ा लागि गेल कोनो टेढ़ गाछ भए गेल बहुतमे कीड़ा लागि गेल ओकर बाद हम जतए भी आलन लगयलहुँ दोसर खेती ओकर बाद ओकर बाद पूरा आलन पर दोसर खेतीमे चढ़ेलहुँ सभ झिँगा आलन पर चढ़ेलहुँ लत्तीके आओर झिँगा अपन बढ़िआँसँ फड़ल आ जतए भी झिँगा फड़ल ओहिसँ अच्छा खासा आमदनियो भेल आ खास कएकऽ हमरा ई भेल ई अनुभव भेल की सभ फल या सब्जीके जब भी खेती करू तऽ ओकरामे फूल लगयसँ पहिने ओकरामे कीटनाशकके आ जड़िमे पानी पटेबाक खास जरुरत